ये दूसरी दूसरी भाषाओं के भाषाओं में सबसे हिंदी भाषा शुद्ध और कड़वी भाषा है दूसरी भाषा हमको इंग्लिश में नहीं आती है हिंदी ही आती अच्छी भाषा है भोजपुरी और हिंदी सब हिंदी भाषाओं में सबसे सब भाषाओं में सबसे अच्छी है हिंदी हिंदी के अलावा और कुछ भाषा में हमको समझ में नहीं आती है हिंदी एक ऐसी भारत में हिंदी बोली जाती है